جی ہاں دہلی میں قانون اور دستکاری دونوں کا سماجی و معاشی ترقی میں اہم کردار ہے قانونی نظام کاریگروں کے حقوق جغرافیائی شناخت اور روزگار کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے جیسے ہستشلیپ کمیشن یا کاریگروں کی اسکیمیں دستکاری جیسے زرریی چاندنی چوک کے چمڑے کی اشیاء پیتل اور لکڑی کا کام نہ صرف دہلی کی ثقافتی شناخت ہیں بلکہ معاشی سرگرمی کا ذریعہ بھی سیا اور آمدات کے ذریعے کاریگروں کی تربیت منڈیوں تک رسائی اور ان کے فن کو عالمی سطح تک پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں یوں دہلی کی دستکاری قانون و پالیسی کے سائے میں فروغ آتی ہے